हा मां वॉलेंटरी शेवा झूलेलाल मंदर में कयी आहे उल्हास नगर में पंजे नंबर में झूलेलाल जो वॾो शाही मंदर आहे जिते असांजे चालीहे साहिब में उते मटकीअ जो हिकु त्योहार हिकु ॾिण मल्हायो वेंदो आहे जिते माइयूं मथे ते मर्द माइयूं ॿार मथे ते मटकी खणी परवानु कंदा आहियूं मां उते वञी झूलेलाल जे ॾींहंनि में उते शेवा वञी कंदी आहियां मटकीअ ॾींहं त मां ख़ासि करे सॼो ॾींहं सुबुह खां उते ई हूंदी आहियां ऐं सुबुह सवेल हली वेंदा आहियूं राति ताईं शेवा में सभिनी माईंनि खे खे लाइन में ॿियारे चङी तरह कंहिंखे धिको धिकी न अचे कंहिंखे कंहिंजी मटकी वटकी न टुटे सम्भाल सां प्यार सां तमामु सुठे नमूने उन्हनि खे मोकिलींदा आहियूं उन्हनि जी मटकी ॾिसंदा आहियूं परवान कनि था उते साफ़ु सफ़ाई ॾिसंदा आहियूं थोरी देरि वरी वञी चंपलनि जी बि सेवा कंदी आयां सभिनी जा चंपलनि ठाहे रखूं साइड में माण्हूं हिते हुते लाइ था छॾीनि थोरो ध्यानु नथा ॾियनि त मां चंपलनि जी बि थोरी देरि विच में वञी सेवा कंदी आहियां चंपल साइड में रखां सफ़ाई करे छॾियूं था झाड़ू वाड़ू मारे छॾियूं चंपल कूपननि ते बि वञी बीहंदी आहियां जेको चंपल रखी वञे उनजा टोकन ॾियनि वरी थोरी देरि अची मटकीअ ते बीहंदी आहियां सॼो ॾींहुं उते मुंहिंजो शेवा में अहिड़ो सुठो निकिरी वेंदो आहे असांजे झूलेलाल जा मटकीअ जो ॾींहुं ॾाढो हुते मूंखे वणंदो आहे उते शेवा करणु मां हर साल उते वञी मटकीअ में सेवा कंदी आहियां